हाँ जी सर नमस्ते सर आप अभिषेक ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं

सर हमें एक टूर पे जाना था बनारस से आगरा ताजमहल देखने के लिए

सर हमें परसों के डेट पे जाना है सुबह में सात बजे के लगभग हमें सर सेवन सीटर चाहिए कार और हम लोग सात लोग हैं हाँ सर कोई सर लक्ज़री कार ही ठीक रहेगी सर और उसकी प्राइज़ेज क्या और सर लग्ज़री कार में फॉर्चुनर ही ठीक रहेगी सर चालिस हज़ार सर और थ्री डेज़ और सेवन डेज़ के लिए सर कितनी पड़ेंगी नब्बे हजार सर पर ये कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं है सर हाँ सर वो हमने तो जी जी सर जी सर जी तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि सर हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा या सर इतना ही सर कोई नहीं है वो बस सर कम से कम सत्तर में इसको सर ओके कीजिये अरे नहीं सर हम नहीं सर पर हम तो हम तो सर आपके पुराने कस्टमर हैं तो सर इसका तो ये मतलब नहीं होता है ना सर की आप अपनी बात रखेंगे कम से कम हमारी बात भी तो रखिए नहीं सर आप एक ही रेट रेट फिक्स कीजिए जो आपको भी अच्छा लगे हमें भी अच्छा लगे बाद की बाद में देखी जाएगी बट अभी जो है आप अपनी एक रेट फिक्स कर लीजिये सर जिससे अरे सर पच्चासी नहीं कम से कम अस्सी तो कर दीजिए जी सर जी जी बिलकुल ठीक है सर तो आप परसों शाम को शाम सुबह में सर हमारे घर आ जायेगा बस्ती मेरा एड्रेस है ओके सर थैंक यू